असांजे जूनागढ़ जे अंदरि जेके इस्कूल आहिनि या कॉलेजू आहिनि सो गुजरात जे अंदरि रहण जे करे असां वटि गुजराती मीडियम या कुझु कॉलेजूं या इस्कूल या अंग्रेजी मीडियम जा आहिनि ऐं जेको असांजो जेको सिंधी असां सभु बई सिंधी हुजण जे नाते असांजो जेको धर्म चइजे हूअ सनातन धर्म आहे पर असां सभु झूलेलाल जो उपासक आहियूं त हिते इस्कूल में सिंधी स्कूल आहिनि कोन्ह कंहिं वक़्त में सिंधी स्कूल हुआ त असां सिंधी बाई जेके सनातन धर्म जी ॻाल्हियूं बई भगवान बई भगवान झूलेलाल जे बारे में या सत संतनि महात्माऊनि जे बारे में ॿारनि खे ज्ञान ॾिनो वेंदो पर हाणे जॾहिं सिंधी स्कूल कोन्हनि सिंधी विषय कंहिं बि इस्कूल या कॉलेज में वरितो नथो वञे तंहिं करे जेको आहे असां उहो सिंधी धर्म बई जेको सनातन धर्म जे बारे में सिंधी जेके आहिनि आर्यवारस्दारी आर्य संस्क्रुति जा सिंधी लीटिया वारासदार हुनजे बारे में ईअ ॻाल्हियूं अॼ न असांजे कॉलेजियूं ॾियनि थियूं न असांजा स्कूल ॾेयनि था छाजे इयो छाजे करे थियो आहे छो असां वटि सिंधी कॉलेज जा स्कूल कोन्हे को जेकी बि ॻाल्हि आहे त मां जेको मां मुंहिंजी ॻाल्हि करण चाईंदुसि त अस मां हिक अहिड़े संस्था सां जुड़ियल आहियां जेकी संस्था हिंदुस्तान जे अंदरि सिंधी समाज जे ॿारनि खे वॾनि ओहदनि ते आईएस आईपीएस आईरस थियण लाइ असां उहो कम हुनते पाण मिशन हलायूं था हर साल असांजी नागपूर जे अंदरि जेकी उदय एकेडैमी जंहिंमें सौ ॿार खणंदा आहिंयूं हुन सौ ॿारनि खे असां अठनि ॾह महिननि जो ॾह महीने ताईंं जेको कोर्स आहे स आईएएस थियण लाइ यूपीएससी पास करणु लाइ उहो असां हुननि खे ॿारनि खे असांजा सुठल कोचरनि जे थ्रू सुठनि ट्यूटर जे थ्रू हुननि खे सुठी कोचिंग ॾेयारे करे ऐं उ असां ॿारनि खे पेपर ते लाइ तयार कंदा आहियूं फलस्वररूप छा थिओ हेंसि ताईं असांखे एतिरा आईएएस ऑफिसर कोन्ह हुआ पर बिनि सालनि खां वठी जॾहिं असांखा इहो इहो कम करण शुरू कयो आहे उदय एकैडमी तरपा मां गुजरात जो प्रमुख हुअण जे नाते मां इए ॻाल्हि सौ टका चई सघंदुसि त असांजा हिन साल पहिरियों दफो हिंद हिंदुस्तान आज़ाद थियण खां पोइ अॼ पंजहतरि साल थिआ आहिनि पहिरियों दफो असांजा हे बिन सालनि जी महिनत जो फल मिलियो ऐं पंज ॿार असांजा आईएएस थिया जेको ई असांजे समाज जो एक्सट्रा ओडिनरी एचिवमैंट मलइ चएबो मां जेको जेको चएबो आहे न उत्तम रिज़ल्ट जेको चएजे उत्तम हुनजो रिजल्ट जेको आयो परिणाम आयो हुनजे करे मां सभिनी सिंधी जेके बि ई आहे सिंधी समाज जे हुननि भावरनि खे हुननि विद्दार्थीयुनि खे नमस्कार कयां थो रही ॻाल्हि स असां द्रष्टीकोण जेको आहे स मना जेको सामाज जो हीअ जॾहिं असां इह इह मिशन शुरू कयो आहे तव्हांजे सामाज बि जागरूक थी विया फलस्वरूप असां वट घणा ई माण्हू फ़ोन अचनि था पंहिंजा ॿार मोकलीनि था ऐं पंहिंजे ॿारनि खे हे डाइवट कनि था मोटिवेट करे बई असांजा ॿार वॾनि औहिदनि थे हुजनि हुन करे ॿार असांजे टच में रहनि था हिते असां पिछलनि बिनि सालनि में मां ईअ सम्झो नंबर पोइ हंड्रेड जे हिसाब सां बई घणी घनी सैमिनारूं कयूं आहिनि फलस्वरूप असांजा घणाई ॿार हुन सैमिनार जो जेको लाभ वरितो आहे अॼ उहेई ॿार अॼ हुओ सिविल सर्विस पास करण लाइ हुनमें तलब जागी आहे ऐं जॾहिं चङनि माण्हूअ खे बुख लॻे त पोइ हुन लाइ ड्रुकंदो आहे अॼ असांजा सिंधी ॿारनि जेके असां बुख लॻाई आहे असां जेको ॿारनि खे चङनि भाई रोटी खायण वेंदा हुआसीं त पहिरियां सूप पीअबो आहे छाजे करे बुख लॻे त असांइ ॿारनि खे मोटिवेट करे जेको सूप पीआरेयो आहे अॼ हुननि खे बुख लॻी आहे तव्हांजे सभु इहे चवनि था असांखां यूपीएससी क्लिअर करिणो आहे सिविल सर्विस त हिन करे ई द्रष्टीकोण जे करे असांजो समाज बदिलयो आहे समाज थोरो पॉज़िटिव थिहो आहे जेके असांजी शाप हुई ॿी समाज जे मथा बई सिंधी मना धंधादारी बिज़नैस मेन पर न अॼ उहो चवनि था न सिंधी हाणे